मीडिया वाला किसान हमारे जो हैं वो खेती के बारे में बताते हैं खेती करना हमें आवश्यक है खेती के बारे में कैसे खेती किया जाता है कौन सी खेती करने से क्या होता है उसमें कितना खाद उपज होना चाहिए ये सब वो देखते हैं और वो अपना अथी के द्वारा बताते हैं क्या मीडिया वाला बहुत किसान क्या क्या कर खेती बारे में बता रहे हैं और वो अपना आगे कितना फसल आगे उपज अच्छी हो इसके बारे में बताते हैं और किसान अपना अपना ढंग से काम करते हैं जो कि वह आगे ज़्यादे विकसित हो ज़्यादे उपज हो इसके बारे में वो बताते हैं और किसान उसी के के अनुसार चलते हैं हम भी उसी के अनुसार हमको भी चलना चाहिए और उपज बढ़ाना चाहिए जिससे कि काफी मात्रा में उपज हो और हमारे देश का विकास हो इस यही हम सब सब जान पाते हैं हम सबका फल चाहिए हम सबको इतना बड़ा गेहूँ हो मक्का हो कहना हो जो भी हो फसल उसका विस्तार रूप में किस तरह हो उसका हमें करना चाहिए और मीडिया वाला इसी को ज़्यादे होती है वहाँ का ज़्यादे मीडिया वाला बोलते हैं और उसका वर्णन हमें करना चाहिए खेती बाड़ी के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिलना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए जिससे कि देश के विकास हो और फसल अच्छी हो इसका इसके ऊपर हम अपना कार्यक्रम करते हैं